अस जेह्डे़ जम्मू ते जम्मू मतलब जे एंड के बिच जेह्डे़ डोगरे न अस मतलब अस अपना त्यौहार कि'न्ना बनाने होने आं कि'यां मनाने आ पैह्ला समझो अस आई दिवाली दिवाली च केह् करने होने आं मतलब कि दिवाली बिच लक्ष्मी माता दी पूजा करना ओह्दे मतलब हार बनाना पैह्लें ते मतलब कि पैह्ले पैह्ले दे जेह्डे़ लोक हे मतलब घर गै फु'ल्ल छोल राहंदे हे घर गै हार बनांदे हे ते ते उं'दे बास्तै घर गै हार बनाना ते उ'नें शामीं उ'नें ई परोना ते फिर उं'दी पूजा करनी सारे कट्ठे होइयै सारे परिवार ने मिलियै पैह्लें ते इ'यां होंदा हा लेकिन अज्जकल ते हार बगैरा बाहर बी बेचन लग्गी पौंदे जादातर लोग जेह्डे़ हैन बाहरा दा खरीददे न लेकिन जेह्डे़ पराने पराने जिं'दे घर पराने कोई बुजुर्ग होन ओह् ते आक्खदे की घरा बनाने पौंदे लेकिन घर बनांदे न अस आपें मतलब की अगर साढ़े घर फु'ल्ल बगैरा लग्गे दे होंदे अस घर गै बनाने होने आं ते ओह्दे बाद लोहड़ी लोहड़ी आई लोहड़ी कि'यां बनाने होने आं लोहड़ी बिच लोहड़ी लोहड़ी बिच हरण हरण औंदा घर घर मतलब की ओह् लोहड़ी मंग्गने गी जंदा देओ साढ़ी लोहड़ी लोहड़ी दा इक बड़ा शैल गाना बी ऐ गाना ऐ होर ओह् घर घर मंग्गन जंदा हरण ते ओह् पर नि'क्के बच्चे जेह्डे़ होंदे न उसी दिक्खियै ते डरी बी जंदे न मम्मी होर सनांदे कि पैह्लें हरण साढ़े घर मतलब कि बड़े हरण आंदे हे साढ़े इद्धर ते निं औंदे न साढे़ मतलब कि जेह्डे़ साढ़े ग्रांऽ ऐ इद्धर ते आली ते असें कोई दिक्खेआ निं ऐ में मतलब कि अपनी एज़ च नेईं दिक्खेआ लेकिन मम्मी होर सनादे कि पैह्लें जादातर ऐल्ली केईं केईं जगह् ते ऐल्ली बी औंदे गै न में बी दिक्खे दे एह् मतलब अगर बाहर की घर दा बाहर निकलो ते सारा किश लभदा गै ऐ ते होर होर केह् त्यौहार ऐ होर बड़े त्यौहार होर अस बड़े त्यौहार बनाने होने आं होर बसाखी बसाखी औंदी ऐ होर रक्षाबंधन औंदी ऐ रक्षाबंधन औंदी ऐ भाईदूज ओह्दे मतलब कि भ्राऽ दी रक्खड़ी बनन्नी ओह्दे च एह् शैल मिठाई मठोई देनी मतलब उ'नें ई खलानी ते फिर भ्राऽ जेह्डे़ हैन ओह् मतलब कि गिफ्ट दिंदे हैन मिगी ते निं दित्ता ऐ दिंदे एह् मतलब की दिंदे न अगर किश मंग्गो ते देई गै दिंदे न ते में कदें मंग्गेआ बी नेईं ते उ'नें कदें दित्ता बी नेईं मैक्सिमम जो ऐ लोक मतलब की अग्गें मतलब की लोक दिंदे गै न ते उ'नें ई रक्षा मतलब की अस रक्खड़ी इस गल्ला बनने होने आं की भाई दी मतलब की रक्षा मतलब उं'दे रक्षाबंधन रक्षाबंधन केह् होंदी रक्षा ओ ते होर इक करवाचौथ होर बी इक त्यौहार ऐ करवाचौथ करवाचौथ जो एह् बो करवाचौथ जो ऐ ओह् पति दी मतलब की लम्बी उमर बास्तै रखदे न लम्बी उमर बास्तै रखदे न पूरे दिन किश निं खाना पानी बी निं पीना मतलब की सबैह्रे चार बजे उठियै सरगी खंदे न ते बस ओह् खाइयै ते बाकी पूरा दिन ते फिर शामीं बनाना ते फिर शामीं पूड़ियां बनानियां हलवा बगैरा बनाना ते ओह् सारे ओह्बी बी सारे मतलब कट्ठे कट्ठे होइयै इकट्ठे होइयै उस दिन सारा परिवार कट्ठे होइयै त्यौहार दा मतलब एह् ऐ की पूरा परिवार इकट्ठा होंदा ऐ इकट्ठा होइयै कट्ठा होइयै गे बनांदा ऐ त्यौहार दा मतलब इ'यै ऐ की पूरा परिवार गी कट्ठे मलाइयै रखदा ऐ एह्दा स्हेई मतलब साढ़े डोगरां बिच इ'यै ऐ कि स्हेई सारे मिलियै करदे न थैंक यू